हा ॿुधायो

अच्छा त असांजी हा हा त असांजो कम इह्ई आहे की जंहिंखे कोई डिजाइनिंग वगै़रह कराइणी आहे घर में त असां उनजे लाइ उनजी मनपसंद जो पूरो मैप ठहाराईंदा आहियूं ठहाराइ करे रेडी करे ॾींदा आहियूं और तव्हां मैप पसंदि करिणो आहे तव्हांखे जो मैप पसंदि थींदो त असां कम कराए करे तव्हांखे ॾींदासीं पहिरीं त असांखे घर अचिणो पवंदो तव्हांखे ॾिसणो पवंदो की तव्हांजी केतिरी जॻह आहे केतिरी स्पेस आहे तव्हांखे कीअं छा छा खपे उन हिसाब सां पोइ असां कुछ ॾींहनि जो टाइम खणंदासीं कुझु ॾींहनि खां पोइ तां असां मैप तयार कंदासीं और तव्हांखे तव्हां जीअं चवंदव तव्हां चवंदव घर अची करे ॾेखार त असां घर अची करे ॾेखारींदासीं न त तव्हां असांजे ऑफ़िस बि अची सघंदा आयो और असां वाट्सअप बि करे सघंदा आहियूं अच्छा त जीअं अच्छा अच्छा हा हा हा जीअं जीअ तव्हांजे जो घर जो पेंट जो रंग आहे हुन जी हिसाब सां कहिड़ा गुल सुठा लॻंदा तव्हांखे कहिड़ा गमला रखिणा खपनि और तव्हांखे केतिरी गाह रखिणी खपनि कहिड़ो पेड़ लॻायूं जॻह केतिरी आहे उनजे हिसाब सां असां सभु तव्हांखे गाइड कंदासीं हा उहो तव्हांजी मर्जी आहे जीअं असां कुझु कुझु रेयर कस्टमर हूंदा आहिनि चवंदा आहिनि की असांखे सिर्फ़ु ठहाराइणो आहे त असां उनखे ठहाराइ करे ॾई रखदा आहियूं कुझु चवंदा आहिनि की असांखे डेकोरेट बि कराइणो आहे त जीअं तव्हां चवंदव उहो असां करे रखदासीं

त अॼु त रविवार आहे त अॼु त छुट्टी आहे ऑफ़िस त बंदि आहे त कल्ह आहे त कल्ह ऑफ़िस खुलंदो त असां पंहिंजे माण्हूनि खे मोकिलंदासीं पोइ तव्हांजी सभु फ़िटिंग मतिलब जो बि आहे नाप जोक करे तव्हां सां नोटिंग कराए असांजे पास सब्मिट करे रखदो त तव्हां जीअं चवंदव अगरि तव्हा चेंदव की तव्हां करो अरेंज त असां करे रखंदासीं न त तव्हां पंहिंजे पाण बि हा ई आहे असां कंस्ट्रक्शन जो मैन असांजो कम आहे पर अगरि तव्हांखे कुझु इनमें कुझु ट्रपण कराइणो आहे कोई डेकोरेशन कराइणो आहे त असांजी हिक पूरी शॉप आहे त उ उते अची करे तव्हां पंहिंजो सामान पंहिंजो ट्र्पण पसंदि करे सघंदा आहियो हा हा न मतिलब हा मतिलब असांजो माण्हू ई सम्झि असांजी आहिनि पर हाणे असां तव्हां अॼु फ़ोन कयो त मां फ़ोन खयो आहे कल्ह को तव्हां न न गड़बड़ कुझु न थींदो न सभु असांजे पास सभु स्किल्ड आहिनि सभु मतिलब बिल्कुलु हो कम वारा माण्हू आहिनि हींअ न की असां कंहिंखे बि मोकिले रखंदासीं हा हा हा हा हा न हो त सुठो ई तव्हांखे असां मोकिलंदासीं ॿियो तव्हां छा चओ था की मतिलब तव्हांजो वॾो एरिया आहे केतिरो आहे अंदाजो कुछ आहे तव्हांखे अच्छा अच्छा त मतिलब तव्हां टे सौ टे सौ स्क्वायर फ़ीट जो अॻितों सां एरिया छॾल हूंदो हिक में घर ठहियल हूंदो हा त हुनमें कार पार्किंग हा हा

हा हा त जीअं त हुन में जीअं असां अगरि टे सौ आहे त उनमें जीअं अगरि असां सवा पौणी ब पौणी ॿ जो गार्डन ठई पवंदो ॿ पौणी ॿ जो सुठो बढ़िया पैसिज वैसिज अगरि हटाए करे त तव्हांजो ॿ सौ में इलाही सुठो ठही वेंदो त हा त हुनमें तव्हां छा फ़ाउंटेन चाहियो था की फ़ाउंटेन जी बि जॻह हुजे अच्छा हा त हिक नंढो सो जीअं फ़ाउंटेन हुजे पर जीअं कुझु माण्हू चाहींदा आहिनि की अच्छा

अच्छा त त जीअं मां तव्हांखे ॿुधायां की तव्हां हीअ करे सघंदा आहियो की हिक नंढो सो जीअं फ़ाउंटेन हुजे हुनजे पास कुर्सी टेबिल माण्हू शाम जो चांहि बिस्किट खाए थे त हुते वेही सघे थो त हुते हिक नंढी चारि पंज माण्हूनि जी जॻह ठही वेंदी पर हुन खां पोइ तव्हां जीअं चिड़िया जा घोंसला लटकाए रखो डेकोरेशन जे लाइ या लाइटिंग आहे नंढा नंढा पेड़ गमला आहिनि हीअ सभु तव्हां करे सघंदा आहियो हन हा हा सभु आहे जहिड़ा जहिड़ो बि आहे प्रोपर

हा हा हा हर तरीक़े जो हर तरीक़े जो कमु आहे हा हा कल्ह असां पंहिंजो माण्हू मोकिलंदासीं और हो सभु नाप वाप वठी करे पोइ असां हा न न न न हा हा न एड्रेस एड्रेस असां कंफ़र्म कंदासीं कल्ह तव्हांखे फ़ोन करे एड्रेस कंफ़र्म करे वठिंदासीं ॿियो कुझु तव्हांखे हा हा हा हा हो बि थी वेंदो सभु थी वेंदो जीअं तव्हां चवंदव हूअं ठही वेंदो हा सभु हर तरीक़े सां हिक बार हूं हूं न त कल्ह ईंदो असांजो माण्हू ईंदो तव्हांखे सभु तव्हां जीअं के तव्हां तव्हांखे जेतिरो बि खपे जो कुझु बि खपे उनखे ॿुधाईंजो त हो नोट करे असांजे पास खणी ईंदो हा हा ठीकु आहे